हेल्ल' औ आं बास ड्राइभार बबेयाव औ औ थांनो हागोन थाङो औ जागोन दे ओमफ्राय खयथायाव नोंसोरनि न'आव जागोन दे ओमफ्राय

ओमफ्राय भारायाथ' नोंसोरो बेराय गिदिङोबा बेरायोबा खमैबो बिदिनो ट्रिस पइट्रिस हाजार सल्लिस हाजारफोर थांनो हागौ एसेसोया खमायजागोन नोंसोर खमायथारोबा जा जायो बेरायनायनि सायावसै बेसे नोंसोर बेसेबां बेरायो एसे खम बेरायोबा स'ल्लिस हाजार जायो दे

ओमफ्राय खयथायाव सहैनांगौ आदथायाव ओमफ्राय आदथायाव न'निफ्राइ ओंखारनानै ओमफ्राय सानबेसे बेरायगोन सानसे हरसे फुङावहायो हरसे बेरायनानै सानसे हरसे बेरायनानै औ औ औ जागोन दे फन खालामबानो जाबाय औ औ